डुक डोड़ में पाण रनिंग सां गॾु गॾु संगीत बि ॿुधी सघूं था जंहिंसां पंहिंजे शरीर खे थकावट महिसूसु नथी थिए गॾु गॾु समय जो बि ध्यानु नथो रहे जीअं माण्हू कंटालजे न डुकंदे डुकंदे भक्ति संगीतु भॻवान जा गीत प्रार्थना भॼन छा आहे पंहिंजे पसंदिगीअ जा फ़िल्मी गीत बि ॿुधी सघंदा आहियूं गॾो गॾु कंहिं बि ॻाल्हि ते सोचे बि सघंदा आहियूं त रनिंग खां पोइ पाण खे कहिड़ो कमु करिणो आहे सॼे ॾींहुं में पंहिंजो प्लानिंग पंहिंजी पसंदिगी गॾो गॾु डुकंदे डुकंदे संगीतु ॿुधंदे बि वाहननि खां परते हलिणो पंहिंजे साइड में डुकिणो ॾिसी वाइसी रोड क्रॉस करिणो केॾियूं ॻाल्हियूं ध्यान में रखणियूं पवंदियूं आहिनि डुकंदे डुकंदे संगीतु पाण खे वधीक एनर्जी ॾिए थो जीअं पंदरहें मिंटे रनिंग करण जे जॻहि ते पाण अधु कलाकु ताईं डुकी सघूं था सोचींदे सोचींदे पाण सॼे ॾींहुं में कहिड़ी प्रवर्ति करिणी आहे उन खे बि प्लान करे सघूं था ॿियूं बि ॻाल्हियूं सोचे करे अॻियां वधी सघूं था